बेपारी आबै छै हमरऽ गाँवमे मकइ बेचै छै पहले कि हमरा दिहेँ मकइ अच्छा दाम लगाबै छै आओर अच्छे दाम दै छै आओर बजारमे बेचि दै छै जाहिके फेरो मतलब पइसा दै छै किछु दिनके बाद दस पनरह दिनके बाद पइसा दै छै पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा करिके पूरा इक्कठ्ठे नहिए दै छै नहि दै पाड़ै छै इसीलिए कभी आधा आधा दै छै किछु दिनके बाद ओसब होइके बाद फिर दोसरा खेती मकइ काटैके बाद फिर दोसरा खेती होइ छै तीन महिनाके बाद आओर वएह सब गेहूँसब लगबै छै फेर बादमे आओर केलासब इसके बाद केला केलामे भी एतना मेहनत नहि छै फिर भी छै ओकरा ओ तीन सओ टका थाने बेचै छै आओर बाहरसँ आबै छै बेपारी खरीदैके अच्छे दाम दै छै ओकरऽ बाद हमरो एन्ने तऽ सब केलेके खेती करै छै आओर सब केलाके खेती करैके बाद तीन चारि साल तक केला रहैलए दै छै केलासँ अच्छा फाइदा होइ छै ओकरो बाद ओहिसब सब केला केलाके बाद मखाना मखानाके मछली पालनमे तऽ बहुत मजा आबै छै घरके मछली रहै छै मछली पालन आओर मखाना मखानामे तऽ बहुत मेहनत छै बहुत ओहिमे बहुत काँटासब रहै छै पूरा पूरा काँटा चुभि जाइ छै पूरा दर्द करै छै आओर ओकरोमे जोङ्कसब रहै छै पानिमे डरो लागै छै कभी कभी जाइ छिए हमहूँसब घुमै फिरैलए अइसे तऽ जौने जाइ छै खेतमे काम करैलए हमेसब कोन छी देखै छिए बड़ डर लागै छै